हैल्लो तुस पी ओ साह्ब पी ओ साह्ब बोल्ला दे साढ़े इद्धर अड़ेओ हाड़ बड़ा औंदा ऐ साढ़ै मतलव इन्नी हाड़ औंदा ऐ कि साढ़ा समान बी रुढ़ी जंदा साढ़े घऱै दै कं'ढे कं'ढे साढ़े बच्चे बी खेलदे खूड़दे उन्ना हाड़ औंदा ऐ ते ओह् बी डर गै रौंह्दा ऐ ते कुश करो हां अच्छा नेंई फिर चलो ओह् ठीक ऐ पर हून साढ़ै स्कूल दा गै दिक्खो स्कूल गैा बनाओ कोई कोल हाड़ बड़ा दिक्खो स्कूल जंदे नी बच्चे ते हाड़ बड़ा औंदा ते ओह् फिर इयां फिर क्रास करियै जाना पौंदा स्कूल बच्चें गी ते ओह् असेंगी बी कुछ अच्छा ठीक ऐ धन्यवाद तुआढ़ा